आं उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जोंनि रायजोआवहाय गोबां सुबुंफोरा जमा जानानैहाय गोबां बायदि बायदि रोखोमनि रंजानायखौ नुबोदों आरो आङो बेफोरबायदिनो जोंनि गामिआवहाय मुंदांखा जाथायफोरा जाबाय जेराव सुबुंफोरा जेरै बैसागु बैसागु बोथोरावहाय रंजायो बेफोरबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि जेरै सोरनिबा न'खरावहाय फुजा होनाय ज' ज' ओंखाम जालायनाय बेफोरबायदिनो आरो सोरनिबा न'खराव खेराइ जानाय समावहाय ज' ज' मोसानाय बैसागु रंजानायावहाय ज' ज' उन्दै गथ' बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' ज' मोसानानै रंजानाय बेफोरबायदिनो गोबां दं आरो ना आथिखालावबो जोङो बेफोरबायदि रंजानायखौ नुबोनो मोनगासिनो दं आरो जोंनि गामिआव गोबां रोखोमनि बेबायदिनो दासिमबो रंजाबाय थायो आंबो उन्दै समनिफ्रायनो नुबोनो मोन्दों आरो दासिमबो नुबोनो मोनगासिनो दं बेबायदिनो जोंनि रायजोआवहाय गोबां सुबुंफ्रानो जमा जानानैहाय गोबां रंजाथाय फालियो बिदिनोसै आरो ना